سب سے زیادہ اہمت میں اپنی زندگی میں پڑھائی کو دیتی ہوں جو میرے کام آنے والی ہے ہمیشہ میری زندگی میں میرے ساتھ رہے گی جس کے ذریعے میں بہت اونچائیوں پر جا سکتی ہوں اپنا کیریئر سیٹ کر سکتی ہوں بہت کچھ کر سکتی ہوں پڑھائی کے ذریعے میں اس قدر پڑھتی ہوں کہ میں اپنے چوبیس گھنٹے میں سے دس سے بارہ گھنٹے میں اپنی پڑھائی کو دیتی ہوں سب سے پہلے میں کو اسکول جاتی ہوں وہاں پڑھتی ہوں پھر میں کوچنگ میں پڑھتی ہوں پھر میں گھر آ کر جو میرا وقت ملتا ہے مجھے میں اس میں پڑھائی کرتی ہوں میں اتنا پڑھائی کرتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری زندگی سیٹ ہو جائے پڑھائی کرتے کرتے میری جابس ہو اچھی طرح سے میں اپنی بک اور سکون جو میں چاہتی ہوں اونچائیوں پر جانا اپنا کیریئر سیٹ کرنا سارے وہ کام کرنا جو ایک پڑھ کر انسان کر سکتا ہے سارے کام پڑھائی سے ہی ہوتے ہیں اسی لیے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت پڑھائی کو دیتی ہوں اور سب کو پڑھائی کو ہی اہمیت دینی چاہیے